مجھے کسی مقصد کو حاصل کرنے یا مقررہ تاریخ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس سے آگے کیسے جانا پڑا اور ہم ٹکڑوں کو ایک ساتھ سنبھالنے کے بارے میں کیسے گئے یہ سب بھی ایک اہم چیز ہے کہ مقررہ وقتوں کو ہمیشہ خیال رکھیں اور اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن اور دماغ میں رکھیں یہ بہت ہی انسان کے میچور ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے مقررہ وقتوں اور اپنے مقصد کے حصول میں ہمیشہ لگا رہے